हैलो

रोड़ ते कदें साढ़े बनेआ गै नेईं अंजी अंजी थाह्र सर थोह्ड़ा बहुत रस्ता होना चाहिदा साढ़े कदें रस्ता होआ गै नेईं साढ़े इद्धर बी नेईं